मां हिक कैमरो ख़रीदो हुयो जंहिंजी पैकिंग बिल्कुल बि सुठी बि न हुई आहियो त पैकिंग बिल्कुल बि सुठी न हुई उन जी और न ई उन में फोटो क्लीअर पिया अचनि न ई सुठा पिया अचनि फोटूं ॾाढा किना पिया अचनि और वीडियो बि बिल्कुलु क्लीअर न हुयो न ई फोटोस में वीडियो क्लीअर हुयो और बिल्कुलु चार्जिंग उन ई लूज़ हुयसि न चार्जिंग थिए पियो मॉडल ॾाढो ख़राबु हुयो लॻे पियो यूज़ थियल ॾिनो अथनि और न ई ॾा कि हे बिल्कुलु बिल्कुलु सुठो न हुयो